हाँ जी बोलिए हाँ जी मैं डेलिवर बॉय बोल रहा हूँ डेलिवरी बॉय बोल रहा हूँ बताइए अच्छा तो कितने हुए दिन हो गए सर आपको अच्छा पर लव आपने सात आठ दिन पहले वॉच ऑर्डर की थी अच्छा तो स्मार्ट वाच थी अच्छा अच्छा एक मिनट देखता हूँ मैं एक मिनट भैया देखता हूँ मैं एक मिनट कॉल चालू रहने दीजिए आप देखता हूँ मैं क्या मेरे पास ही था क्या डेलिवरी का ऑप्शन मैं ही डेलिवरी आता हूँ हाँ भैया है आपने की थी यह सात दिन पहले साढ़े दस बजे का टाइम था साढ़े दस बजे आपने ऑर्डर की थी यह हाँ जी तो भैया वह कोई इशू हो गया था कोई पर्सनल इशू इस वजह से वह थोड़ी टाइम लग रहा है उसमें मैं करवा दूँगा आपको जल्दी ही सर इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा सर मतलब अभी हाँ मैं परसों करवा दूँगा आपको परसों मॉर्निंग में ही करवा दूँगा आपको मैं अरे सर वह उसका इशू हो गया था सर वह पैकिंग वगैरह में इशू हो गया था गलत ऑर्डर हो गई किसी और के लिए डिलिवरी कर दी थी वह और वहाँ से लाए हैं सर आप समझिए थोड़ा सर सॉरी सर सॉरी सॉरी सर समझिए थोड़ा इशू हो गया था मैं आपको परसों पक्का करवा दूँगा सर परसों क्या मैं जल्दी करवा दूँगा मॉर्निंग में ही करवा दूँगा सर वह क्या है डिलेवरी करने गया तो था मैं लेकिन कॉलोनी आपकी थी रणजीत नगर डाला था ना आपने भरतपुर में कॉलोनी आपकी थी लेकिन मैंने वह यह ब्लॉक की जगह बी ब्लॉक पढ़ लिया और इधर वह कर दी थी डिलिवरी फिर वहाँ से सर कॉल आया था उनका भी चेंज हो गया फिर दो दिन वहाँ लग गए जाने में दो दिन आपका इसलिए कह रहा हूँ सर मैं कल कल करवा दूँगा आपका मैं कल पक्का करवा मॉर्निंग में सर सर ज़रूर सर अच्छा ठीक है सर नमस्कार जी